आंनि जानो मोजां मोननाय ओंख्रिफोरनि मादाव अनला सबाइ बिदिनो दालि जिखुनु माने ओंख्रिखौनो माने मोजां मोनो आरो आं जानो आरो बेस्थआव ओंख्रिफोरनि मादाव आङो बे अनलाखौनो गोथावसिन मोननाय जायो जाय अनला होनोब्ला आं माने एखे आंनि थाखाय जोबोद माने गोजोन्थाव मोननाय ओंख्रि होननानै आं साननानै लायो ओंख्रिनि बिथोरावथ' गोबां ओंख्रि गोबां मुं दङ जेरै मा होनो दालि ओंख्रि नार्जि ओंख्रि बिदिनो आलु जल मैथा मैथा बाथोन मैथा जहल लाफा गासिबो माने ओंख्रियानो गोथाव जोङो अनला ओंख्रिखौ ओरै बानायो ओरैबायदि बानायो माने जानो गोथाव मोनथारो आरो जोंनि बर'नि गेजेराव ओंख्रिया गोबांथार दङ आरो जेनेबा नार्जिनिफ्राय लानानै अनला दालि सबाइ खारि नार्जि ओरैनो मा होनो कबि मुला लाइ लाफा कक्लिं अहर आरो गुबुनफ्रा माने गासिखौबो जानो सुखुआब्लाबो आं जोबोद गोथाव मोनो आरो ओंख्रिफोरखौ आंनि थाखाय जिखुनु ओंख्रिआनो संख्रि फानलुल' थिग जानांगौ आरो बेदर बेदरनि मादाव जोंनियाथ' बेनोसै अमा होनो अमा बेदर बिदिनो दाउ न'नि दाउ बिदिनो ना हांसो जिखुनु जों बेखौ नागिरनानैब्लाबो खरस गारनानैबो जायो आरो गासैबो बेफोरो ओंख्रि एबा जानाय मुवाफोरनि जेराव अमा बेदरखौनो आं गोथावसिन मोनो मानो होनब्ला जोङो बेखौ सावब्रब सुब्रबबाबो जों आं माने जानो मोजां मोनो जि गोथाव मेजेम मिलौलायनाय मेजेम दा बिनिफ्राय ओरैहाय फिथाइ सामथाइफोरनि गेजेरावबो मथा मथि जायो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जाबोनाय बारिनि फिथाइ सामथाइ ओरै सुपारि थुपारि बिदिनो नारें जुमब्रा बिदिनो थेला थुङा गोखै बिदिनो मिटामुरि बायदिसा फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ जोङो जायो जोङो आंनि समाव मानि जोङो बे मा होनो दखाननि दखाननि बाजारनि बारा बे दानि गोदै गोबाब मेथाइफोरखौ गैयामोनखाबो आरो जोङो जों जाबोफेरामोन जों जानो बारा गोजोननाय मोनामोन जोंनि जानाय मुङानो जाबाय मुवायानो फिथाइ सामथाइआनो फ्राय बेफोर फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोङो जानानै अरखा अरखिब्लाबो बबेबा बबेबा गोथां फिथाइखौ मोननाय समाव जायोमोन आरोखि बेफोरो जेरै सुपारिफोर नारेंफोर नारें मा होनो खमला बारि बागाननिफ्रायनो जोङो जोंनि फिथाइ सामथाइ जानायखौ जों मोनो बिनिफ्राय जोंनि बे बाजारनि अनगायै जोंहा नख'र नख'र बानायखायो जेरै जोङो मा होनो लारु मेथाइ सिन्ताव जों बाजारनि जास्लाय स्लाय जोंनि बिमा बिफा बेफोरखौ जोंनो बानायनानै होयो हनै फिथा एन्थाब बेफोरखौ जोंनो मोजाङै बानायनानै होयोमोन जों बेफोरखौबो जायोमोन जानोबो मोजांखा माने बे उनावसो बे गेस्ट्रिक थेस्थिक जालायनाय मेथाइ पेकेट दुमब्रां दुमसि गान्दु मेथाइ बेफोरखौ गथ' गथायफोरनो जाहोयो बेफोर बारा थिग नङा गेस जायो आरो बिसोरो बिदि जाबाय थानानै फिथाइ सामथाइखौ जानो मोजां मोना दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरा खालि सोरांबानो बे मेथाइ फिथाइ सामथाइखौ बिसोर नायफिना जोंनि दिनाव जोङो फिथाइ सामथाइखौनो गोथाव मोनोमोन आरो जों जायोमोन दखान सहराथ' गैखायामोन नालाय खम आथिखालनि बायदि ब्रेव ब्रेव दखान न' न' दखान बिदि गैखायामोन आरो जों दंब्लाबो जालाबायग्रा नङामोन दा गमामायैनो जोंनि बै समनि आरो दानि जाला जालि जालायनायनि गेजेराव ला एसे नायोब्ला मा होनो गेस थेस बायदिसिनाफ्रा थाब थाब साफफानो खौ नुनो मोनो साफफानायखौ नुनो मोनो मानो होनबा बिसोरो गोथां फिथाइ सामथाइफोरनि माबाखौ खम जायो माने अख्रुब अख्राब जानायखौ बिसोर मोजां मोना दा ओंखायनो बिसोरो फिथाइ सामथाइनि भिटामिनफोरखौ मोना होननानै बुंजायो दा जेरै चावमेन थावमेन माबा माबि जायो बेफोर गासिबो बेबो गेस गेस आरो भरा भरा थाव गेसाव गोफोन थावजों एवनायनानै बिसोरो फानो दखान दखान दा बेखौनो जोंनि जोङो गथ' गथ' उन्दैफ्रा जायो दा बिनिफ्राय बे गेसनि माबाफ्रा जाबोयो जोंनि समनि बेबादि गोथां गोथां जानाय माबाया हुदाया जोबोद मोजांमोन दा बेबायदिनो संनाय खावनायावो ओंख्रि ओंखामफ्राबो जोंनि संनाय खावनाया जोबोद मोजाङै सङो अरजों आरामसे बेबायदिनो जोंनि संनाय खावनायफ्रा जोबोद मोजां जायो आरो